औ खुलुमबाय

बर' बिजोंखौ थिसन्दोंमोन नाइन्टिन सिक्सटिथ्रि एल पि स्कुलाव क'क्राझार बेनिफ्राय जोंनि बे अदालगुरियाव बा अदालगुरि माने बै समनि दरं दरं जिल्लायाव थिसन्दोंमोन नाइन्टिन सिक्सटि एइड दा बै समनिफ्राय बर' बिजोंखौ अदालगुरियाव आरम्भ' खालामनाय आरो क'क्राझाराव सिक्सटिथ्रिआव आरम्भ' खालामदों त' बोसोरनै बोसोरथामसोनि मोनसे डिफारेन्स दङ अब्लाबो दा अदालगुरियाव बिखेखकै जों आं अदालगुरिनि सुबुं हिसाबै नुनो मोन्दों मोनसे सम आं बिबानबो लादोंमोन नालाय साहित्य' सभानि दरं जिल्लयाव बर साहित्य' सभानि आफादगिरिमोन नेहाथारिबो जाबायमोन सिगाङाव बै समाव जोङो बर' बिजोंखौ थिसननायाव रायजोफोरखौ खोब माने होंगो दोंगो जों नुनो मोन्दोंमोन गोबां बिमा बिफाया गावनि बिजोंखौ फोथांनो गावनि बिजोंजों फरायहोनो गथ'फोरखौ खोब इस्सा खालामदोंमोन आरो लोगोसे खायफा जेब्ला दंमोन जेरै पश्चिम कलाइगाव ओरै टंला ओनसोल जेरै बेथिं सानजाथिं बे घग्राजुलि धेकियाजुलि बे माने सनितपुर जिल्लायाव बेफोरबायदि जायगायावबो जोङो दरं जिल्लानिफ्राय थांनानै बिसोरखो जायफ्रानोखि बिसोरो बर' रायज्लायनो रोंलामोन बिसोरखौ जोङो लोगो हमनानै बर' बिजों फरायनांगौ होननानै बर' बिजोंनि फरायसालि जों गायसनबोनायमोन त' दायो बैफोर स्कुलफोरा गोमालांबाय खायफा बन्द' जाबाय खायफा खुनुरखम सोलिदों आरो आरो एखेबायदिनो उदालगुरि बा उदालगुरि ओनसोलावबो जेराव मैखोम बर'फोर दङ सिगांनिफ्रायनो बर' रायज्लायग्रा बर' रायजोफोर दङ बिथांमोनाबो दिनै बर' बिजोंखौ बोरै बोरै मोनसे माने मा होनगोन जा बे बर' बिजोंनिफ्राय गोजान जानानै गुबुन बिजोङाव गथ'फोरखौ फरायहोनायनि जितु बिसोरो साननायखौ थिक खालामना लादों बे बेलायावबा जों बबे मा कारनाव खालामदों बेखौ जोङो खनसेनो बुंनाया गोब्राब ओरै जुदि बिजिरोब्ला जों बुंनो हायो फरायसालिफ्रा फ्रायानो प्राइभेटमोन बे प्राइभेट फरायसालियाव बै समाव फोरोंगिरिबो थायामोन नालाय आरो जायफोर फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज गभर्नमेन्ट बेफोरावबो फोरोंगिरिफोरखौ नांगौ बायदियै थिसननाय जायाखैमोन जायनि थाखाय गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंनाय बेलायाव बे फोरोंगिरिफोरा जथेस्त' कस्त' मोनोमोन आरो खोथाया नैबे जोंनि नुनायाव दा गुबुन मिडियाम होनोब्ला जोङो इंलिस मिडियामखौनो बुंदों इंलिस मिडियामआव मोनफ्रोमबो क्लासनि हिसाबै साफा साफा टिचार दंखायो मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि थाखाय साफा साफा टिचार बा नांगौ बायदि टिचार बिसोरनि गेजेराव दङ आरो फोरोंगिरि आरो बर' बिजोंनि जितु एल पि स्कुल बेवहाय जितु फावण्डेसनखौ जोङो क्रियेसन खालामनांगौ क्रियेत खालामनांगौ गथ'फोरनि जितु सोलोंनायनि फाउण्डेसन बेवहायनो जोंना खम माबा टिचार गैयाबा फोरोंगिरि गैयाबा सासेल' फोरोंगिरिया जुदि मोनसे स्कुल मोनसे फरायसालि मोनबा क्लासनिबो फोरोंनांगौबा बोरै हानो नै बेफोराव हयथ' असुबिदा जादों आरो ओंखायनो रिजाल्टनिफ्राव फैदों आरो गथ'फोरनि जौगानो गोनांफ्रा इसे थाबथादों बेफोरखौ नुनानैनो बधय बिमा बिफाफोरा सान्दों जे गथ'फोरखौ मोजां खालामनोब्ला गुबुन मिडियामआव होनांगोन नै बेफोरो फैनो हागौ बेनि उनाव आंनि मन्तयब' बा आंनि साननाया जोङो दाबो जुदि मोजां रोखोमै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ मोजां रोखोमै मोजां अनजिमानि नांगौ बायदि अनजिमानि जुदि फोरोंगिरि थिसननो हायोब्ला अब्ला गथ'फोरा मोजां रिजाल्ट खालामनायनि दाबो जथेस्त' आसा दङ आरो बेनिफ्राय जों नुदों मोनसे खौरां इउ एन एकाडेमियाव जिहेतु बेथन गैयाब्लाबो बिना बेथनावनो गोबाङा फोरोंगिरि जादों ओंखारबोदों बर' बिजोंखौ अननानै दा बिथांमोननि जिथु रिजाल्ट बिथांमोननि जितु फिथाइ मेट्रिकनियानो होन बा जिकुनु थाखोनियानो हक मोजां रिजाल्ट बिथांमोननिफ्राय जों मोननो हादों अब्ला बेबायदि धरनै जुदि मोजां रिजाल्ट जुदि बै गभर्नमेन्ट स्कुलफोराबो जुदि खालामोबा इसे गथ'फ्राबो मोजां रिजाल्ट खालामगोन आरो बिमा बिफाफ्रा गार्जेनफोरा रायजोफोरा निस्सय बर' बिजोंखौ अनसायनायखौ आरोबाव सानबावगोन

दे औ